हेल' हेल' औ आं जुथा फानो मा जुथाखौ नांगौमोन औ सेगा जुथाआथ' जोंनाव स्टकआव दं खय नाम्बारखौ नांगौ आठ नाम्बार ने आमफ्राय ओरैनो मा कालारखौ नांगौ औ दं दंनाया गोदान गोदाना सौफैगोन साननै सान्थामसोनि उनाव सौफैगोन मानि जों स्टकआव दंखायो बिखौ जों बिहरथ'आखै औ औ सेगानि अनगा जुथा दं दंनाया ओरैनो एडिडासनि दं आमफ्राय पुमानि दं नों अबेखौ फसायो नों बासिनानै लांफैनो हागोन आरो औ खुला जोंना जोंना दखाना फुंनि नइथानिफ्राय बेलासिनि सयथासिम थायो नों फ्रि टाइमाव लांफैनो हागोन आरो गोसोबादि बासिनानै सेगाखौ ओरैनो जों दा फासस'नि फानगासिनो सेगायाबो अनेग कुवालिटिनि दं सेगाया मोनसे दं बे एसे खम दामना साराय तिनस' आमफ्राय मोनसे दं बे मोजां कुवालिटिनि बे फासस' एडिडासफ्रा ओरैनो पन्द्रस'सो गोग्लैयो आरो पन्द्रस' दुइ हाजारसोनि आन्डाराव फैगोन बेफोर खारनायाव सोलियो आरो खारनायाव गानग्रा जुथाफोर दामफ्रा बिदिनो हाजारनि गोजौआव आरोखि मोजां कुवालिटिना हाजारनि गोजौआव जोब गासिबो पन्द्रस' बिदिनो पन्द्रस' सोनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो प्राइसआ नोंनो मा डिजाइननि जुथाखौ नांगौ नों फैनानै बासि फैब्लानो जाबाय फुजानि अफार सोलिगासिनो फुजानि अफार फुजानि अफार दं नों मोन मोननै बायोब्ला मोनसे फ्रि मोनो बाइ थु गेट अवान फ्रि नोङो लांफैनो हागोन आरो आमफ्राय बिथाङा अबेनिफ्राय बुंदों औ औ बिथाङा अबे जायगानिफ्राय बुंदों आं एड्रेसखौ नट खालामना लानि जाहाथे फैब्ला लोगो मोनो जागोन दे जोंनि दखाना बे बेंथलावनो दं बेंथलनि बे रेस्टुरेन्ट बारबि रेस्टुरेन्ट खाथिआवनो दं बेयो फैनानै लांफैब्लानो जाबाय